ہمارے مالیگاؤں میں تو جو ہے تو کئی ایک کئی ایک اخبار ہیں جو لوکلی نکلتے ہیں جیسے کہ شام نامہ ہو گیا اس بعد البیان ہو گیا پھر سیاست ہو گیا تو ایسے کئی ایک اخبار جو ملتے ہیں جس میں سے شام نامہ تو مالیگاؤں کی خبروں سے متعلق ہوتا ہے تو ان اس اس میں اکثر آنے والی جو خبریں ہوتی ہیں وہ مالیگاؤں یا آس پاس کے دیہی علاقوں کی ہوتی ہے خبریں ہوتی ہیں جس میں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آس پاس ہونے والے چھوٹے موٹے جو یا بڑے جرائم جو ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں اور اکثر جو ہے تو اگر الیکٹریسٹی فیلیئر یا مینٹیننس کے لیے الیکٹریسٹی بند رہے گی یا لوڈ شیڈنگ شروع کر رہے ہوں گے تو یا روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے بھی خبریں ہوتی ہیں یا اگر پانی پانی کا پانی کا جو ہے تو کچھ پائپ لائن کی مینٹیننس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے پانی نہیں آئے گا یا اس کا اوقات بدل جائیں گے تو اس کی خبر بھی یا پھر کہیں آس پاس کے علاقوں میں کہیں نزدیکی ایریا میں کچھ ایگزبیشن ہیں یا پھر کچھ آرٹ آرٹ یا کلچرل پروگرام ہونے والا ہے تو اس کے تعلق سے خبریں ہوتی ہیں تو اس سے یہ جو مقامی خبریں ہوتی ہیں اس ان ان سارے البیان میں یا پھر شام نامے میں اکثر ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے جو ہے تو کمیونٹیز یا جو جماعتیں ہیں یا پھر لوگ بھی ہیں ادر دین مطلب جو روزمرہ کی زندگی کے علاوہ بھی جو ہوتی ہے جیسے کہ کلچرل پروگرامز یا یا دینی پروگرام ہو گئے اگر اس تعلق سے بھی کچھ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے متعلق بھی خبریں اکثر آتی ہیں تو اس سے بھی سمجھ انسان جو ہے تو وہ زیادہ جلدی اویئر ہو جاتا ہے تو ایسی بہت ایسی اور یہ اچھی اچھا ایک اچھا طریقہ بھی ہے